हल्लो केरु थो ॻाल्हाए हा हा मां जापान होजरी मां थी ॻालायां जापान स्टोर तां हा हा असां वटि आहे ॾाढो सुठो विंटर कलेक्शन आहिनि

असांजे दुकान ते सीटर आहिनि कुंडोवर्स आहिनि ऐं गरम जेका अॼु कल्ह हलिया आहिनि प्लाज़ो वांगुरु हा हा गरम लेंगिंस बि आहिनि ऐं शॉल शर्ग ॿारनि जा ॿारनि जो बि ॾाढो सुठो कलेक्शन आहे विंटर जो हा जेन्ट्स जो सभिनीनि जो आहे लेडिस जेन्ट्स किड्स सभिनि जा आहिनि ॾाढा सुठा कलेक्शन हाणे आया आहिनि ॿारनि जी सुठी आहे मतिलबु अगरि तव्हां ब्रांडेड वठंदा त थोरो महांगो पवंदो ऐं इअं सिम्पल में बि ॾाढो सुठो आहे टे सौ खां शुरू आहे असांजे दुकान ते हा सभु सभु रंग मिलंदा जेको घुरंदा उहा रंग मिलंदा तव्हांखे न क्वॉलिटी बि सुठी मतिलबु असां जेको कलेक्शन घुरायो आहे घटि वारो बि त असांजे पंजाब में पंहिंजियूं आहिनि फ़ैक्ट्रियूं उते ठहंदा आहिनि त असां उतां ई घुराएन ॾाढो मालु हिकदमि ए वन तव्हां वठो तव्हांखे न वणेव त वापसि ॾेई वञिजो धोअण में रंगु बि न निकिरंदो ॾाढो एवन बढ़िया सभु सभु मिलंदो तव्हां अचो त हिकु दफ़ो अचो ॾिसो सभु शयूं तव्हांखे मिलंदियूं हा ज़रूरु बिल्कुलु तव्हां मूंखे ॿुधायो त मां ओड़े हिसाब सां जेको असांजो सुठो पवंदो त तव्हांखे ओड़ो मां घटि करे तव्हांखे ॾींदसि असांजी दुकानु आहे हिते जिते अमीनाबाद आहे प्रताप मार्केट में आहे इहा दुकानु हा जपान होजरी असांजी आहे इंद्रानगर में बि आहे

जीअं तव्हांखे सवलो लॻे अगरि तव्हां हिते दुकान ते अची ॾिसंदा त तव्हांखे चङी वैराएटी असांजा सभु आहिनि घर में दुकान में कमु कंदड़ स्टाफ़ आहे ॾाढो सुठो तव्हांखे बढ़िया ॾेखारींदा पोइ तव्हां भले वठी वञो त तव्हांखे जीअं पोइ पार्सल बि करे मोकिले सघूं था त हिते ईंदा त तव्हांखे सुठो कलेक्शन मिलंदो असांजा आहिनि दुकान अहिड़ी बढ़िया असांजा किथे किथे वेंदा आहिनि ॾाढे हंधु असांजा वेंदा आहिनि कुरियर पार्सल सभु सुविधाऊं आहिनि असांजो आहे हिते पासे में बाराबंकी ऊनाव कानपुर फ़ैजाबाद रोड हा पासे पासे में असांजा त रोज़ जा आहिनि वञण वारा असांजी सुबूह जो यारहें लॻे खुलंदी आहे ऐं राति जो नवें लॻे बंदि थी वेंदी आहे एक्सचेंज ॿीं लॻे खां पोइ हा सुबुह जो न शाम जो न ॿीं लॻे खां चईं लगे ताईं हा हा हा हा हा वरी शाम जो वरी धंधे जो टाइम वरी एक्सचेंज जो कमु न कंदा आहियूं ऐं सुबुह जो वरी बोनी जो टाइम हूंदो आहे त सुबुह जो बि न ॾींहं जो ॿी लॻे खां चईं लॻे ताईं हा स्कूल जा बि आहिनि असां वटि ऑर्डर हा हा स्कूल जा बि आहिनि नेवी ब्लू ग्रे हा हा हा इन आइन इनर बी मिली वेंदा सभु वन टू ओ सभु जेकी शइ तव्हां चवंदा कलेक्शन असां वटि ॾाढियूं वॾी दुकान आहिनि हेठि वबेसमेंट आहे विच आहे फ़र्सट फ़्लॉर आहे तव्हांखे हर कलेक्शन हा हा हा हा हेठि पूरो असांजो ॿारनि हेठि बेसमेंट में किड्स जो आहे फ़र्स्ट फ्लॉर ते लेडिस ऐं मथे वरी जेन्ट्स जो हा हा असांजो ऑनलाइन चवां थी न असांजो कॉरियर ही हू सभु वेंदा आहिनि ऑनलाइन बि आहे असांजो ऑनलाइन बि तव्हांखे उन्ही ॾींहुं तव्हांखे ॿ कलाक जे अंदरि पहुची वेंदो हा न न भले तव्हां पहिरीं शइ ॾिसो तव्हांखे वणे पोइ तव्हां भले पेमेंट कयो

न न तव्हांखे हर कलर हर वैराएटी सभु तव्हांखे मिलंदी अॼु कल्ह मॉन्टी कार्लो जेका आहिनि ब्रांडेड कंपनियूं हू बि आहिनि असां वटि कलेक्शन सभु सभु न न न फ़ैंसी बि आहिनि सीटर शादियुनि जे मतिलब जा बि आहिनि ॾाजे में में कंहिं खे ॾियण ख ॾियणो हुजे त ॾाजे जा बि ॾाढा फ़ैंसी सीटर ॾाढो कलेक्शन सुठो आयो आहे हा न न असांजो रोज़ु कलेक्शन ईंदा रहंदा आहिनि आए ॾींहुं ईंदा रहंदा आहिनि छो की विकामंदा तकड़ि में आहिनि ऐं पार्सल बि थी वेंदा आहिनि त असां वटि कलेक्शन सुठा आहिनि असांजी पंहिंजियूं फ़ैक्ट्रियूं आहिनि पंजाब में हुतां ई ठही करे असांजो मालु ईंदो ई रहंदो आहे त चवां थी न तव्हां अचो हा तव्हांखे अगरि ऐं जे होलसेल में खपे त होलसेल में तव्हांखे सुठो अघु करे तव्हांखे ॾींदासीं बिल्कुलु रीजनेबल जेको असांखे पवंदो ओतिरो ई तव्हांखे सुठो रीजनेबल ॾींदासीं अघु करे हा ईंदा त तव्हांखे हिते सुठो हा अचण सां छा आहे कलेक्शन तव्हांखे असांजा स्टाफ़ आहिनि ऐं हीअं मोकिलण में स्टाफ़ उहो मज़ो न ईंदो हिते हिकु दफ़ो पसंदि करे पोइ त असांखे तव्हां जीअं बि वट्सप ते मोकिलींदा तव्हांखे असां पार्सल करे मोकिले छॾींदासीं तव्हां ऑर्डर जीअं ॾींदा त हुंअ ई तव्हांखे असां पार्सल करे मोकिलींदासीं सभु सुविधाऊं आहिनि असां वटि

हा हा थैंक यू थैंक यू हा हा ठीकु ठीकु हा हरिओम हा हरिओम हरिओम जय झूलेलाल